डांस में करनियां डांस आह्ली वीडियो में नेट नेईं चाढ़न्नी ऐ केइयें चाढ़ी दियां होंदी फेसबुक पर चाढ़ी दियां नेट पर चाढ़ी दियां युबट्यूब पर चाढ़ी दियां उंदियां दिक्खनी में ते में डांस बी करनियां में दिक्खने दा बी शौक ऐ मिगी में मगर चाढ़नी नीं ऐ ओहदे पर नीं चाह्ड़ी दियां होंदियां न नच्ची नुच्ची लैन्ने आं लोकें जेह्ड़ियां पाई दियां होंदियां न उंदियां दिक्खी लैन्ने आं एह् कनेहा नच्चा दा ओह् कनेहा नच्चा दा एह् दिक्खी लैन्ने आं पर अपनियां नी कदें असें चाढ़ियां नेईं फेसबुक पर मतलब की असें चाढ़ियां नीं हैन नेई फोन च चाढ़ियां ते नेई किश कित्ता एह् लोकें चाढ़ी दियां न कोई कि'यां नच्चा दा कोई कि'यां नच्चा दा कोई भांगड़ा पा दा कोई दूए गाने पर नच्चा दा कोई छड़ा ढोलै पर गै नच्ची जादा उंदियां बीडियो अस दिक्खने होन्ने आंं एह् ऐ केह् अस नच्चने अस बी जरूरी आं ऐ नेई केह् असें गी नच्चना नेईं आंदा एह् केह् अस फेसबुक पर जेह्ड़ी अस अपनी बिडियो नेईं पान्ने ऐ केईं बड़े प मारियै मारियै फोटो खिच्चै दे ओह् चाढ़ा दे केई गड्डियें च जा'दे ओह्ड़े फोटो खिच्चियै खिच्चियै पा दे बिच दस्सा दे लोकें गी फलानी जगहा जादेआं कल अस फलानी जगहा जादेआं माराज उत्थै जाइयै फंक्शन होआ दे उत्थै जाहियै डांस होआ दे ओह् बीडियो पाई दियां फेसबुक फेसबुक पर चाढ़ा दे साढ़े फ्रैंड दिक्खन साढ़ियां बाकी आह्लियां फैमलियां दिक्खन केईं बिच जलदे न बिच्चा केईं खुश होंदे हां जी साढ़े उद्धर गेदे न अज्ज उद्धर गेदे न असें एह् कम्म कीत्ता नीं कदें एह् ऐ बी नच्चे अस बी जरूर आं असें फेसबुक उप्पर अपनी बिडियो नीं पाई ऐ केह् लोक साढ़ी गै बीडियो दिक्खन असें गी फालो करन असेंगी लाइक मिलन असें ऐ नीं अपने दिलै च सोचेआ के असेंगी बी लोक दिक्खन असेंगी बी ओह् होऐ केह् फलानी बी नच्चा दी ही ओह् की ही नच्चा दी ही नेई मड़ी ओह् की नच्चा दी ही ओह् नी असें बी अपने दिलै च सोचेआ के नेई एह् ऐ के नच्चने अस जरूर आं नच्चने अस अपने गै परदे बिच इ'यैं अस मश्हूर नेई होए ऐं के ऐ डांस बी करदे न इ'नेंगी औंदा जां नेई औंदा ओह् रेही अपने साढ़े कश की असेंगी आंदा जां नेई आंदा अपने जेह्ड़े बड़े नच्चियै नच्चियै ते लत्तां पुहाड़ी पुहाड़ियै डांस करने ते फ्ही जेइयै बीडियो पानियां तां उंदियां दिक्खने जरूर आं